दिक्खो जी जि'यां गल्ल कीती जा हून ए केसी लोन दी लोन दा बैनीफिट असेंगी तां कोई बैनीफि ट आह्ला लोन होऐ कोई सब्सिडी आह्ला लोन होऐ ते ओह्दा असें ई अच्छा बैनीफिट ऐ अते दिक्खो जी जि'यां हून केसीसी लोन सरकार असें जमीन उप्पर दिंदी ऐ जां असें ई डंगर वशुएं उप्पर दिंदी ऐ अते भिड्डां बकरी उप्पर दिंदी ऐ अते ओह्दा इक कारण जि'यां छे म्हीने बाद परतियै ओह्दी किस्त जमा करानी पौंदी ते पूरी किस्त असें ई जमा कराने कारण केईं बारी रकावट आई जंदी ऐ केईं बारी पैसे खर्च होई जंदे न अते फ्ही ओह् पैसे असेंगी जमा कराना मुश्कल होई जंदी ऐ ते इस कारण असें ई लोन दा कोई बैनीफिट निं ऐ जां ते कोई लोन सब्सिडी आह्ला होऐ जेह्दी किश्त थोह्ड़ी थोह्ड़ी दित्ती जा अते म्हीनै म्हीनै ते भी अस किट्ठा पैसा बैंक बिचा लेइयै उसी कुतै यूज करचै अते भी तां करियै असें ई इस लोन दी बैनीफिट होंदा ऐ ते इ'यां इस लोन दा असें ई कोई ओह् निं होंदा ऐ कोई बैनीफिट निं होऐ केह् फायदा इस कारण करियै ते कोई अच्छा लोन होऐ जिस बेल्लै अस बैंक दे अंदर जन्ने जा कोई बैंक दी मीटिंग होंदी अते अस आखने असें ई कोई लोन दित्ता जा अते ओह् उस बेल्लै असेंगी बोलदे न जी तुसें ई दिक्खो जी लोन जां ते कोई सरकारी मलाजम होऐ ते भी लभदा ऐ अते जां ते कोई विजनस होऐ ते तां लभदा ऐ अते उस कारण करियै न साढ़ियां कोई नौकरियां अते न कोई साढ़े एड्डे बड्डे बिजनस जेह्दे पर असें ई लोन बड्डा लब्भै अते ओह्दे कारण असें ई दिंदे निं ऐन सरकार क्योंकि साढ़े बिजनस जां ते नौकरियां नेईं ऐन अते जेह्ड़े लोन असें ई सरकार दिंदी ऐ केसीसी लोन जि'यां होई गेआ जमीन दा लोन दी गल्ल कीती में जां फ्ही जि'यां डंगर बच्छुयें दा लोन अते एह् दिंदी ते असें ई त्रीह् ज्हार रपेआ जि'यां गौरमैंट केसीसी लोन दिंदी ऐ अते फ्ही ओह् किट्ठा जमा कराना पौंदा ऐ अते छे म्हीन बाद पूरी किश्त जमा करांदे बाद बिच अस परतियै उसी लेई सकनें पर भी केईं बारी पैसा दिक्खो जी टिकटां निं ऐ पैसा कुतै कुतै खर्च होई जंदा ऐ अते पैसा खर्च होने दे बाद बिच फ्ही जिसलै जमा करना दी बारी औंदी ते भी असें ई ओह्दे च मुश्कल औंदी ऐ अते चाह्न्ने आं जां ते जि'यां अस लोन किट्ठा दित्ता गौरमैंट नै अते फ्ही वापिस कराने दा टैम ऐ जेह्ड़ा ओह् डोर टू डोर रक्खे दा होऐ जि'यां दो ज्हार जां ज्हार रपेआ किस्त असें जि'यां गाए सूई दी ऐ कुसै दी अते दुद्ध लागै लाइयै अते दुद्ध दी बिजनस करियै अते अस जि'यां किस्त म्हीने दी ज्हार दो ज्हार देई सकने आं अते इ'यां गै असें अगर किट्ठा त्रीह् चाली ज्हार जि'यां गौरमैंट दिंदी ऐ अगर बैंक दिंदा ऐ अते अस लोन दा बैनिफिट तां हून जि'यां असें ई चाली ज्हार जां त्रीह् ज्हार बैंक ने दित्ता ते अस ओह्दे उप्पर गौ लेइयै कोई अच्छी दुद्धै आह्ली गौ लेइयै डेरी बिच्चा अते सूई दी गौ अते फ्ही ओह्दा दुद्ध जेह्ड़ा लेइयै ते ओह्दा बिजनस कीता जा अते ओह् अग्गे बेचेआ जा ते भी म्हीनै म्हीनै ओह्दी अस किस्त जेह्ड़ी बैंक च जमा कराई सकने आं अते इक कारण असें ई अगर जैदा लोन दित्ता जा जि'यां लक्ख दो लक्ख लोन अगर असें ई गौरमैंट देऐ असें ई सरकार देऐ अते अस ओह्दे उप्पर दो चार गाइयां रक्खियै जां जैदा गाइयां रक्खियै अते अच्छा बिजनस करी सकने आं दुद्ध अते तां असें ई लोन दा बैनिफिट ऐ अते इ'यां अगर असें ई दस बीह् ज्हार जि'यां दिंदी ऐ त्रीह् ज्हार दिंदी ऐ अगर असें ई बैंक दिंदा ऐ अते ओह्दा असें ई बड़ा मुश्कल होंदा ऐ ते ओह्दा कारण असेंगी बैंक दा कोई लोन दा कोई बैनिफिट निं ऐ अते एह् गल्ल बात ऐ चलो जी अगर सरकार अच्छा लोन दिंदी ऐ अते फ्ही अस लोकें गी फायदा होंदा ऐ